हैल्लो भइया में नी इक कैब बुक्क कीती ही जेह्ड़ी अज्ज गै सबेरे मिगी कोई जरूरी कम्म हा मिगी सैल्ले तलाऽ कोला लेइयै दोमेल तोड़ी जाना हा केह् होएआ जि'यां में घरै बाह्रें निकली उ'आं गै मेरी स्हेली लब्भी उ'नें मिगी उत्थैं तोड़ी छोडी ओड़ेआ जेह्ड़ी में कैब बुक्क कीती ही मीं ओह्दे पैसे पैह्ले गै देई चुकी ही मीं हून ओह् पैसे बापस चाहिदे तुआढ़े कोला जिन्ना जल्दी ओह्ग मिगी बापस दिलाउडओ